हमारे यहाँ नाली गंदगी कैसे कैसे आती हैं नाली साफ करें या साफ सफाई रखें या पहले ऐसी गंदगी नहीं रहती थी अब ज़्यादा गंदगी रहती है कोई साफ नहीं करता है जैसे सुबह उठे उठ के झाड़ू लगाए जैसे हम साफ करें द्वार ऐसे सब सफाई करके तो साफ सफाई से सुरक्षा रहे सकती है सफाई नहीं करोगे तो कोई सुरक्षा नहीं है शरीर की या फिर घर की या फिर बच्चों की गंदगी में कचड़ा भरा रहता है पानी एक पास नहीं बना रहना चाहिए एक पास पानी जमा रहने से प्रदूषण होता है जब प्रदूषण होता है तो गंदगी फैलती है फिर बीमारी फैलती है बीमारी फैलने से बहुत नुकसान होता है बच्चों को बूढ़े बुजुर्ग हर चीज सबको सफाई करना अच्छा है गंदगी से नुकसान होता है इसीलिए सफाई जरूर रखें घर के द्वार पे या आस पड़ोस के लोगों से सफाई जरूर रखें और सफाई करना ही सुरक्षा है शरीर के लिए और बच्चों के लिए आदमियों के लिए आस पड़ोस के लोगों को सबके लिए सुरक्षा अच्छी है और सुरक्षा करने से बहुत अच्छा होता है इसीलिए साफ सफाई रखें नालियों को साफ रखें और हर चीज ऐसे ही सफाई से रखा जाए साफ करने से गाँव में घरों में हर चीज से सफाई चहिए इससे प्रदूषण नहीं होना चाहिए वर्षा का पानी जम जाता है उससे कीटाणु होते हैं इससे डेंगू होना हो जाता है औ फिर बुखार आने लगता है या फिर कुछ होता है सफाई करना जरूरी है कीचड़ से दूर रहें हर चीज से बच्चों को दूर रखें जिससे बीमारी मत फैले जिससे बच्चे बीमार होते हैं तो गंदगी से ही बीमार पड़ जाते हैं बीमारी से बहुत गंदगी आती है जैसे सब नाली वाली है सब साफ रखें तो घर के आस पास प्रदूषण नहीं होता है जैसे इस समय वर्षा का पानी है तो कहीं कीटाणु जम जाते हैं या फिर बाहर नालियों का सब घरों का नालियों का पानी आता है ऐसे पानी नहीं डालना चाहिए जिससे नाली का पानी आए तुरंत सफाई करें या फिर कोई डाल दें तो जिससे पानी साफ हो जाए तो गंदगी ना फैले या प्रदूषण न फैले ऐसे हमें सफाई करना आवश्यक है सफाई रहेगी तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे जो सफाई नहीं कर पाएगा तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी इसीलिए सफाई रखें हर जगह की घर की बाहर की पानी साफ रखें घरों में पानी आता है बाहर को साफ रखें नाली में सब बाहर का पानी आए तो तुरंत ही साफ कर दें झाड़ू लगा के या फिर पानी चला दें साफ तो साफ हो जाए ऐसे में प्रदूषण नहीं होता है प्रदूषण होता है तो सफाई जरूरी है